अॼुकल्ह जा ॿार हिन ज़माने में ॿाहिरि रमण वारी रांदियूं घटि वधि रमंदा आहिनि ऐं घर में रमण वारी रांदियूं इलाही रमंदा आहिनि सुठी खोज जे कारण जीअं त मोबाइल लेपटॉप टेबलेट में वधारे रांदू रमंदा आहिनि जीअं त पब्जी फ़्री फ़ायर लूडो वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह चोर पुलिस क्रिकेट डोड़ डुकूं जहिड़ी ॿाहिरि रमण वारी रांदू मोबाइल फ़ोन लेपटॉप कंप्यूटर ऐं टेबलेटनि में रमंदा आहिनि पहिरें जा ॿार इलाही इलाही सुठियूं सुठियूं रांदियूं रमंदा हुआ जंहिं में ईट डकर ढाल बि लिक छिप मढक मढक खो खो ऐं ॿियूं बि रमत रमंदा हुआ त्योहरनि ते केतिरियूं ई रांदियूं रमंदा हुआ जीअं त सिंधियुनि में पते रांद रमंदा आहिनि थधिड़ी जे ॾींहं ते वरी त होलीअ जे पं पंद्रहां ॾींहं होली जी रांदि रमंदा आहिनि वरी त नोरतनि में गरबा नृतु याने ॿियूं ॿियूं रमंदियूं रमंदा हुआ